हैलो हां जी में कटरा दा बोला दी मेरी ड्राई फ्रूट दी शाप ऐ हां जी तुस कु'न बोला दे थुआढ़ा शुभ नाम हां जी हां जी हां जी सनाओ फिर तुसें केह् करना हां जी हां जी हां जी हां जी

अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट तुसें खरोटे इ'यै बदामै बिच्च खोड़ें बिच्च केह् लैना तुसें अच्छा तुसें केसर लैना हा केसर ना केसर दी डिमांड वैसे बड़ी ऐ जेह्का केसर श्रीनगर गै होंदा ऐ ते ऐ एह् के जेह्का साढ़े कोल केसर बी दो त्रै रेंज न इक पंदरां सौ रपेआ तोला बी ऐ ते हां तिन्न ज्हार रपेआ तोला बी ऐ ते पंज ज्हार रपेआ तोला बी ऐ हून तुस सनाओ तुसें गी केह्ड़ा तोला चाहिदा मतलब तुसें गी प्योर चाहिदा केह्ड़ी रेंज च चाहिदा

अच्छा तुसेंगी मतलब किन्नी रेंज धोड़ी चाहिदा डिस्काउंट में तुसेंगी ज्यादा नी आखदी तुसें गी जेह्ड़ा पंज ज्हार आह्ला न में तुसेंगी में पंजताली सौ रपेआ लाई उड़गी लास्ट हां जी हां जी हां जी हां जी तुस कुद्धर तुस कुद्धर रुके दे केह्ड़े अच्छा अच्छा उद्धर रुके दे ते तुस केह् आए दे कुद्धरा घूमन अच्छा अच्छा अच्छा तुस रामनगर बटोत दा आए दे बिलकुल बिलकुल कोई गल्ल नी तुस जेल्लै मर्ज़ी साढ़ी शॉप उप्पर आओ तुसें गी केसर बी लब्भी जाना कोई दिक्कत नी ऐ पर एह् ऐ कोई आए दे थोह्ड़े तिन्न चार जगह् घूमी बी लैओ इद्धर इक मंदर ऐ बाबा धनसर ऐ ते ओह्दे बाद च बाबा घार ऐ ते तिन्न चार जगह् इद्धर बी घूमी लैओ ठीक ऐ कोई गल्ल नी आओ तुस ठीक ठीक ठीक